हेलो हँ के बाजै छै अच्छा हँ हम सुनले छी अहाँके नाम अहाँ केशव झा वएह ने मैथिली कवि जे बड़ा बढिया बढिया कविता रचै छियै अहाँ तऽ हम अहाँके कविता लगभग हर महिना जे अहाँ अपन पत्रिका छपबाबै छियै हम ओकरा हम पढते रहै छी बड़ा बढियाॅं कविता अहाँ लिखै छियै आ आ आइ अहिं सब एहेन कवि बचल छै मिथिलामे जे मिथिलाके संस्कृति मिथिलाके संस्कार बचल अछि नहि तऽ आब किछु नहि तऽ आब के बचल यऽ आधुनिक युग मे मिथिला के तऽ एना दबाएल जाए रहल यऽ मैथिली भाषा के कोनो सम्माने नहि देख रहल छी हम हँ इएह तऽ इएह इएह जे अहाँ सबके ई जे अहाँके भावना यऽ ने ई जे अहाँके रचना मे झलकैत अछि आब इएह जे इएह अहाँके रचना के एक स्तर दै यऽ अहाँके रचना हम जब पढ़ै छी तऽ हमरा विद्यापति के याद आबै यऽ ओ विद्यापति आओर एहन एहन कवि के याद आबैए मिथिला के जे मिथिला संस्कृति लए मैथिल संस्कृति लए अपन बहुत बड़ा योगदान देलक यऽ अपन भूमिका अदा करलक यऽ

हँ से तऽ छलऽ एकरा मे कोनो शक नहि छै अछि जे देव अंश अछि खैर अहाँ जे करलियै यऽ ने ओकर जेतना सम्मान करल जाय ओतना कम अछि देखू हमर गामक लोक लोकनिक जे छै हम तऽ एकटा भेलौं ने एहन एहन ढेरी जे एहन एहन ढेरि हमर गामक लगभग नब्बे प्रतिशत लोक अहाँके कविता पढ़ैत अछि आ बड़ा बड़ा अहाँके कविता पढि के सुख प्राप्त आन्तरिक सुख प्राप्त करैत अछि देखू हँ देखू आइ अहाँ सऽ गप करै के हमरा सौभाग्य प्राप्त भेलय एकरा लए हम कोटि कोटि धन्यवाद दै छी अहाँके हमर नाम मिट्ठू कुमार झा भेल आ हम अगर फेर सऽ अहाँ सऽ बात होयत तऽ जरुर हम अहाँ सऽ गप करब फ़िलहाल राखै छी